डायरिया म्हणजे कितें डायरिया इज तुका पत्तो पोत्तून टॉयलेटान वचपाची गरज जाता आनी भायर जाता आमचे कोंकणी भाशान म्हणटा भायर भायर जाता सो ते जालें जाल्यार मनशाक बरो त्रास परतून परतून टॉयलेटीन तो वचूंक सो आतां हे बंद करपाक जायते होम रेमेडीज आसा आमचे गांवांत हिंगा चोड कोन्न जिऱ्याचें उदोक पी म्हणटात जिऱ्याचें उदोक बरें गरम करून जिरा घालून तांचें उदोक पी म्हणटा नाजाल्यार काळे चाव पिवपाक लागता काळे चाव थोडे लिंबू घालून लिंबू पिळून पी म्हूणटा आनी योगट हायल्यार दॅट इज कर्ड घरचें कर्ड बी केलें आहा जाल्यार तें हायल्यार मातशें बंद जाता आनी नारयलाचें कोकनट वॉटर उदक पिलें जाल्यार आनी चोड कोन वोय उडक उदक सारकें चड म्हत्वाचें कित्या डायरिया जाल्ले परतून परतून टॉयलेटी वसोन आमचें सोगलें बॉडीचें उदक जें आसा तें काबार जाता सो पोतून रिफ्यूअल करूं जायें उदक बोरें पिवपा जायें ताकी डिहायड्रेट जायना जावपाक आनी डिहायड्रेशन म्हणजे तूं गुवोळ येवून पोडटोलो उदक ना बॉडींत सो ताका लागून चड कोन्न उदक घेवपाक जाय आनी बनानास पसून हायल्यार घरचींच आमी घरान बनानास व्हरता केळीं सो तीं केळीं हायल्यार पसून जाता आनी जाल्यार शीत जेयल्यार पसून जाता बोंद जाता सो तो कमी करपा जाय जाल्यार आमचे होम रेमिडीज बऱ्यो गरजेच्यो